इसकुल पढाइ जे छै बच्चा सब कऽ पढाइ कऽ बारे मे छै से अहाँके बच्चा सब जे छथिन से राजकीय मध्य विद्यालय हटार रुपौली मे सरकारी इसकुल अछि ओहिमे अहाँके बच्चा के एडमिशन करबैक लेल से जन्म प्रमाण पत्र ओ मॅंगै छथि आधार कार्ड मॅंगै छथि आ दू टा फोटो मॅंगै छथि ई लऽ कऽ अहाँ बच्चा के छठम वर्ष रहबाक चाही ओ कहै छथि छओ साल सऽ कम बला बच्चा के पांच साल तक आंगनबाड़ी मे पढबियौन छठम वर्ष हुनका चढै छनि तऽ हुनका इसकुल मे एडमिशन करा एतेक कागज पत्र ओ मॅंगै छथि आ तकर बाद जे छै से ओहि मे मध्याह्न भोजन दै छथिन आ मध्याह्न भोजन दऽ कऽ किताबो ओ दै छथिन अन्दर सऽ किया तऽ आठवीं तक ओ इसकुल छै आठवीं तक राजकीय मध्य विद्यालय ओहि मे अठमा तक मे से अहाँके बुक दै छथिन आ बच्चा कऽ ओ एक सेट देलथि आओर अन्दर मे पढबैयो लऽ रखलथि आ ओ बच्चा सब कऽ पढेलथि आ बढ़िऑं ओ जे छै निम्न ओहिमे राजो के बच्चा पढि सकै छथि उच्च कोटि कऽ आ नीचो कोटि कऽ ओ समान व्यवस्था दै छथिन